नमस्ते सर जी हाँ सर के कह रहे का पर्पस यही मतलब जैसे क्या है के मतलब मेरी एक दुकान है जैसे वो होटल वाला है तो मतलब जैसे कुछ खाना वगैरह सप्लाई कराना है तो जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी मतलब यानि दो नम्बर से सब मिलता है वहाँ पर

जी जी जी जी जी जी जी तो मतलब मतलब सब सुविधा है वहाँ पर उपलब्ध हैं जी जी जी जी जी जी जी अच्छा मतलब उसका अलग से लगता है जी जी जी जी जी जी जी जी अच्छा उसका अलग अलग रेंज रहता है जी जी जी अच्छा ढाई सौ प्लेट है ये जी जी

जी जी जी तो दोनों का जेस जी जी जी मतलब जो भी है सबका अलग अलग रेट है जी जी जी जी नहीं जी जी उसके जी जी जी जी जी हाँ ठीक ठीक है सर तो मतलब हम लोग जब कल आएंगे तो बताएंगे मतलब क्या ठीक है ठीक है नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते